हैलो भाई केह् हाल चाल ऐ तुस सनाओ केह् चला दा ऐ ओह् म्हाराज थुहानू दस्सना कि इस स्हाब दा बड़ा रेट ऐ ते असें जगह बेचनी ऐ इक्क ते ओह् बिकानी ऐ उसदा रेट एह् कोई दौ कनाल हारी ओके इंया एह् इंया गल्ल का दे हे की ऐ कोई बंदा इंया बेचने आह्ला खरीदना चलो ठीक ऐ